क'क्राझार जिल्लायाव गाहाय हारिमुआरि आरो रायजोआरि दोरोंफोर होननानै बुङोबाथ' दासिमबो गोदोनिफ्रायनो खालामबोनायफोरखौ जोङो सोलिबोनायखौ दासिमबो नुनो थाङो मानोना जोङो बर'फोरा दासिमबो बैसागुखौ गोदो जेरै गाजा गोमजायै फालियोमोन दासिमबो बैसागुफोरखौहाय गाजा गोमजायै जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आमथिसुवा कार्थिक बिहु बा दमासि जोंनि हारिमुवारि जोंनि रायजोआवहाय गोदोनि दोरोङारि हारिमुफोरखौ फालिनायफोरखौहाय जोङो बेफोरखौ दासिमबो नुनो मोनो जेरैहाय बैसागुफोराव बयबो न'खर न'खर ओंखारलायनानैहाय उन्दैया गेदेरखौ सिबियो खुलुमो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ गोदोनि बायदि जेरै बोर सारस्रियोमोन दासिमबो बोर सारस्रिनायखौ नुनो मोनो माखासे नाथाय माखासे बिथिंआवहाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोदोनि दिनावहाय न'खर न'खर बा मोनसे जायगायाव बा गामियाव ज' जेरैहायो ज' ज' जाजाय उन्दैनि उन्दै गेदेरनि गेदेर हिनजावनि हिनजाव हौवानि हौवा बोराय बेन्थ' गोसो होसार होसार खाम जथा सेरजा सिफुं लानानैहाय हारिमुनि गाननाय जोमनाय दखना बायदि गाबनि गोमो गोथां गोजा बेफोरबायदि दखना बा जोमग्रा लानानै मोसायोमोन दानि मुगायावहाय गिदिर गिदिर माइक थेप बायदिसिना देक बेफोरबायदि दामग्रा देग्रा मिउजिक सिस्टेम फोरखौ लानानै बैसागु फालिनायफोरखौहाय नुनो मोनो आरो इसे सोलायनाया बेनो दि गोदोनि सुबुंफोरा जेरैहाय गामि गामि न'खर न'खर ज' ज' न'खरसेनि उनाव न'खरसे न'खरसेनि उनाव न'खरसे बिदिहाय बेरायलायोमोन दुइसिना देरसिनखौहाय मान होयोमोन देरसिनफ्राबो दुइसिनखौ बोर सारस्रियोमोन दानि जुगाव सुबुंफोरा दानि क'क्राझारआवहाय जोंनाव सुबुंफोरखौ

बुरजा बुरजायै नङाबाबो जखायसे जखायसे मानसिफोर लोगो जालायनानै बेनि न'खर बैनि न'खर गिदिंनाय बेरायलायनायफोरखौ नुनो मोनो एबा हारिमुनि द्रेस गाननाय जोमनायखौ गानोबाबो देलायनाय आजायनायफोराव साजायनायफोराव साननाय हनायफोराव एसे सोलायनायफोरा फैदों गोदोनि सुबुंफोरा बैसागु फालिनायफोराव एबा बैसागु मोसानायफोराव जिखि हरा न'खरनि सुबुङाहाय जिखि हरा दाउदै दैसेबाबो बा माइरं इसेबाबो एबा थाखा थाइसेबाबो लायोमोन गोसो खुसियै लायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरखौ मोनसे थिखानाय रां बिदि बिलायलायनाय एबा बिदि रंजानानैहाय न'खर न'खर हाबनानै लाबोनायफोरखौ नुनो मोनो बिनि अनगायै जोंना आसार मासआवहाय आमतिसुवा जायो गोदोनि दिनाव आमतिसुवा एबा बारियावहाय दुब्लिफ्राव माइ गायनायफ्राव ज' खान्थाल दाननानै लांनानै खान्थाल जालायनाय एबा न'खर न'खर खान्थाल जालायनाय थाइजौ जालायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन दानि दिनावबो बेफोरो दङ दंनाया फालियो अब्लाबो सोलायनाय माखासे बिथिङावहाय सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगनि सुबुंफोरा माने समखौहाय ओरैबायदि बेसेन होयो समनि खामानिखौ समाव मावनांगौ बा समानो से सेकेन्द आनो साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथि जाबाय दा गोदोनि सुबुंफोरबायदि ज' ज' जाजाय बिसोर टाइम खौ होनो हालायलायला आरो बिनि अनगायै दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोबा जोंना जोंनि क'क्राझार दिस्ट्रिकट आव दासिमबो सोलिबोगासिनो थानायफोरा जाबाय कार्थिक बिहु जेरैहाय कार्थिक फोरबो फैयोब्ला दुब्लियावहाय बयबो गनसा लानानै थाव गुबै लानानै जाथ्रासि बा थुलसि इसे लानानै जेवारि खुन्दुं लानानै थांनानै दुब्लियावहाय गन मोननै गायनानै बेवहाय थाइगिरनि खल्था नङाबा जेवारि मोननै होनानै जेवारि एबा सेवारि एबा गनसायावहाय थाव गुबै फुननानैहाय दुब्लिनि माइफोरखौहाय बेजों जाहाथे मोजाङैनो जायो एम्फौ एनला जाया होननानै बिदांफोरा गोलाव गोलाव जाथों होननानै बेफोरखौ सेवारि बा गनसाजों हुनानैहाय जेवारिखौ बे दुब्लियावहाय थानाय माइनाव बा लोक्षी बिमानो आर'ज गाबनानै जाहाथे माइफोरा मोजाङै मोजाङै जायो एम्फौ एनला जाया बिदां गोलाव गोलाव जायो बोथोरनि माइआ मोजाङै जायो जेबो खहा जाया होननानै आर'ज गाबनानै थुलसि बा जाथ्रासिखौ गायनानैहाय बेवहाय जेवारि सावनानै फैनायफोरखौ नुयो दा बेफोरो जोंनि क'क्राझारावहाय जोंनि बर' सुबुंफोराल' बेखौ फालियो नङा जोंनि क'क्राझार दिस्ट्रिक्ट नि सिङाव थानाय गासैबो हारियारि एबा हिन्दु मानसिफोरानो जेरै राजबंसिखौनो होन एबा एसामिस फोरखौनो होन एबा गुबुन हारिफोरखौनो होन बेयाव दा बिसोरो बेखौ दासिमबो फालिनायफोरखौ नुयो आरो खालि कार्थिक बिहुखौल' फालियो बे नङा बैसागु फोरबोफोरबो फालियो आमतिसुवाफोरखौ फालियो

जोंनि जायगानि सुबुंफोरखौहाय बेफोरबायदि दोरोङारि हारिमुफोरखौहाय फालिनायफोरखौहाय नुनो मोनो आरो आरो लोगोसे बे दोरोङारि आरिमुफोरखौ गुबुन सासे हादरनिफ्राय फैनानै सुबुंफोरा माबायदि बिजिरगौमोन बेखौ बुंनो थाङोबा बिसोरो फैनानैहाय बे हादर जोंनि जायगानि मोनफ्रोमबो बैसागुआवहाय माबायदि फालियो जेरैहाय जोंना संक्रान्ति एबा बोसोर बैसागु हाबनायनि सानसे सिगां जोंना संक्रान्ति बा जेरै न'मा न'नि खना खनायावहाय जोंना मा होननांगौ बेखौ थाराय राइदों राइदोंनि बिबार बायदिसिना बेफोरबायदिखौहाय आलायनानै दोनो ओमफ्राय जोंना दमासि फैयोबा मोसौफोरखौहाय दैयाव लांनानै थुखैयो जाहाथे गाराय बायदिसिना दा जाथों होननानै लाव फान्थाव लाव फान्थावफोरखौहाय गोदोनायाव बिबार माला सुनानै गानहोयो एबा जाहोयो जेरैहाय बायदि रोखोमनि मेथायबो खनो आरो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर फिफानि खिथेर नोंहा जा गोलाव गिदिर बेफोरबायदि होनलायनाय खुगा मेथाय बेफोरबायदिजों फोरबोफोरखौ फालिनायखौहाय नुनो मोनो दा गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बिजिरनो फैयोबा बेफोरखौनो फोरबोफोरखौ माबोरैहाय फालियो माबोरैहाय माबायो बेखौहाय बिजिरफैगोमोन आरो